अल्टो के टेन मारुती सुजुकी हीरो होंडा यामाहा होंडा सिटी एक्टिवा स्कूटर बजाज स्कूटर महिंद्रा एस यू वी किया टाटा टियागो रेनॉल्ट क्लाइंबर इनोवा क्रेटा हिमालयम थंडरबर्ड टाटा निकजॉन अल्ट्रोज